मेरा नाम चांदनी है मुझे पक्षी देखना बहुत पसंद है जैसे कि कोयल तोता मोर इनकी भाषाएँ मुझे बहुत अच्छी लगती है हम लोग पक्षी देखने लखनऊ चिड़ियाघर जाते हैं हमेशा जाते हैं अपने बच्चों को लेके फोटोग्राफी भी करते हैं ऐसे पक्षी होते हैं जो हमें हमारे यहाँ नहीं दिखते है जैसे कि गाँव में हैं बहुत सारे पक्षी हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं हम उनको देखने बाहर जाते हैं छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ या सन्डे को चिड़ियाघर हमें पक्षी बहुत अच्छे उनको दाना खिलाते हैं पानी पिलाते हैं बच्चों को लेके फोटोग्राफी करते हैं हम खुद ही खड़े होकर फोटोग्राफी करते हैं और ऐसे जो ढेर सारे पक्षी हैं जो हमें यहाँ गाँव में देखने को न ही पालने को मिलते हैं हम लोग वहाँ जाके उनको देखते हैं उनकी ये जो चहचहाना है उनकी भाषा है ये हमें बहुत पसंद आता है हम लोग हमेशा ही चिड़िया देखने जाते हैं कुछ चिड़िया ऐसी होती है जो हमारे गाँव या हमारे शहर में नहीं होती हैं वो हमें चिड़ियाघर में मिलती है उनकी भाषा समझते हैं उनको अच्छे से देखते हैं दाना खिलाते हैं यही सब करते हैं और हमारी बच्चे जो हैं बहुत इसी चिड़िया हैं उनके नाम नहीं जानते हैं हम लोग खुद ही नहीं जानते हैं इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं बच्चों को बताते हैं बेटा ये ये है ये वो है जैसे मोर है मोर के मम्मी ये मोर कैसे बोलता है कोयल है कोयल कैसे बोलती है कोयल की भी जो भाषा है वो बहुत ही अच्छी होती है हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को यही सब बताते हैं हम लोग खुद ही समझने की कोशिश करते हैं हमेशा हम लोग बाहर लखनऊ है या कहीं और है या गाँव में हैं बच्चे पूछते हैं मम्मी ये कौन सी चिड़िया है चिड़ियों और बहुत छोटी होती हैं बड़ी होती हैं रंग बिरंगी होती है ओ बच्चे नहीं समझ पाते हैं ये कौन सी चिड़िया है हम लोग बताते हैं बेटा ये चिड़िया है और फिलहाल हम लोगों को भी बहुत कम देखने को मिलती है चिड़िया चिड़ियाघर में ढेर सारी चिड़िया होती हैं जो हम लोग खुद ही वहाँ जाके पूछते हैं ये भाई कौन सी चिड़िया है तो वो लोग बताते हैं बहन ये ये चिड़िया है उसकी भाषा ऐसी है ये ये दाना खाती है बहुत सी चिड़ियाँ होती है जो हमें नहीं पता है ये क्या खाती हैं उनकी भाषा कैसे होती है वहाँ जाके हम लोग उनसे पूछते हैं भैया ये कौन सी चिड़िया है ये कैसा कैसा दाना खाती है और बहुत बड़ी बड़ी चिड़िया होती है जो हम लोग घर पर नहीं पाल सकते वो वहाँ जाके देखते हैं उनको समझते हैं दाना वगैरह खिलाते हैं फोटोग्राफी लेते हैं हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है हमें भी बहुत अच्छा लगता है चिड़ियों का साथ रहना उनका चहचहाना उनका बोलना उनकी जो चलने की स्टाइल जैसे मोर है मोर नाचता है बहुत अच्छा लगता है नाचते हुए मोर और जैसे कि ये तोता है इसकी आवाज घर पे ये हम लोग पालते हैं तो उसको छोटा सा लाते हैं उसको घर पे पालते हैं ये क्या खाएगा जैसे कि मि मिर्ची है या फलों में जो फ्रूट वगैरह है उसको देते हैं वो सब खाता है और हमारे बच्चे तो यही सब जानते हैं कि मम्मी ये पाला जाता है घर पे तोता उसको क्या खिलाते हैं क्या नहीं सब बताते हैं उसकी भाषा जो है हम लोग जैसे बोलते हैं उसको पढ़ाते लिखाते हैं घर पे समझाते हैं तो तोता हमारी हमारी जैसी भाषा में बोलने लगता है और जैसे बाहर के तोते हैं हमारे घर पे जैसे छोटा सा तोता है वो छोटा ही मतलब रहे और चिड़ियाघर में जाओ इतने बड़े बड़े तोते हैं तो बच्चे सवाल करते हैं मम्मी देखो ये तोता कितना बड़ा है और कितना अच्छा है हाँ बोलते हैं भाई हाँ बेटा ये इतना बड़ा है ये ऐसा है सब समझाते हैं जो है तोता को हम पालते हैं तो तोता हमारे आवाज में ही बात करता है और ऐसे कबूतर है कबूतरों को जो है छत के ऊपर जो है बनाते हैं रहने वाला उसमें दाना डालते हैं चावल है और ये गेहूं है या मल्ब ला वो लईया वईया वगैरह है ये सब देते हैं पानी पिलाने को उसको कटोरी में रखते हैं इस तरह से मतलब जो बाहर के भी पक्षी हैं वो भी आके बैठते हैं

घर हम लोग वो को खुद ही नहीं पता होती है ये चिड़िया कैसी है कौन सी है तो मतलब जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पूछते हैं कि ये अम्मा जी ये चिड़िया कौन सी है या अपने हस्बैंड से सवाल करते हैं ये चिड़िया बहुत अच्छी लग रही है इसकी फोटो खीचों ये बाहर से आई है तो लोग बताते हैं ये चिड़िया ये है ये चिड़िया बहुत अच्छी लगती है